क'क्राजारनि मानसिफोरा जेरै खायसेया साख्रि मावो जेरै इन्जिनियार डक्ट'र सोरबा केरानि बिदि मावनानै जिउ खुङो आरो खायसेया जाबाय जेरै रिक्सा सलायो जेरै तत' द्राइभार अट' द्राइभार आरो खायसेया सि फाननानै जिउ खाङो आरो खायसेया जेरै दखना गामसा फालि गस्ला दखान होनानै जायो आरो सोरबाया जेरै माइ आबाद मावनानै जायो आरो सोरबा जेरै थाइजौ खानथाल औवा मैखुन बागान खालामनानै जायो मानोना गावबागाव जिउ खुंनायनि थाखाय गावबागाव लामा नागिरनानै जायो सोरबाया आरो बिजनेस जेरै दखान गेलामाल होनानै जायो आरो सोरबाया जि दानानै फाननानै जायो आरो सोरबाया दाव अमा फिसिनानै जायो मानोना गावबागाव खामायनानै जायो आरो सोरबाया मैगं थाइगं फाननानै जायो आरो सोरबाया जेरै जौ सेरेब सावनानै फाननानै जायो आरो सोरबाया बिदिनो नार्सारि एबा फुलि बायदिसिना खालामनानै जायो गावबागाव जिउ राहाखौ थांना थानायनि लामा लायो बेनिखायनो आरो सोरबाया बिदिनो न' स' भारा होनानै जायो आरो सोरबाया दाव अमा फिसिनानै फाननानै जायो आरो सोरबाया बिदिनो हांसो ना बायदिसिना फिसारि खालामनानै जायो गावबागाव जिउखौ खुंनो थाखाय गावबागाव लामाखौ लायो मानोना बिदिनो गावबागाव थांना थानो थाखाय सोरबाया बास नि द्राइभार सोरबाया तत' नि द्राइभार आरो सोरबाया रिक्सा सलायो आरो सोरबाया बिदिनो हाजिरा खामला मावनानै जायो गाबागाव जिउ खुंनायनि थाखाय